खेत के बारे के बारे में जाना हैं तो पहले मसीन लाना पड़ेगा ट्रांजैक्टर अल्टिमेटर कल्टीवेटर से खेत को जो जोतना पड़ेगा उसके बाद कुछ दिन के बाद सूखने के बाद छोड़ छोड़ देने के बाद फ़िर रोटावेटर चलाना पड़ेगा रोटावेटर चलाने के बाद हो गया अब उसमें बीच डाल सकते हैं तैयारी करके बीज देने के बाद फ़िर दस पंद्रह दिन के बाद हो गया तो पानी देना पड़ता है पानी देने के बाद हो गया दो दिन के बाद खेत जैसे रूखा हो गया तो उसमें खाद लाकर उरिया खाद लाकर छिड़कना पड़ता है छिड़कने के बाद फ़िर कुछ दिन के बाद देखिए हरियाली आई है की नहीं खेती में कोई भी जैविक फसल है के आप का रखें गेहूँ चाहे धान हरियाली आई है की नहीं हरियाली आने के बाद फ़िर देखिएगा जंगाल होगा तो जंगाल का दवाई लाकर छिड़कना पड़ता हैं छिड़कने के बाद फ़िर देख जंगल गेहूँ फसल भी अब ना रहे वा देखना पड़ता हैं खराब भी हुआ हैं कि नहीं सब देखने के बाद फ़िर एक पानी देना पड़ता है महीने के बाद एक महीने के बाद फ़िर आपको एक ऑडिया लगा ऐ ऑडिया लगाकर छिड़कना पड़ेगा छिड़कने के बाद हो गया फ़िर कुछ दिन के बाद चार महीने के अंदर अंदर फसल तैयार नहीं करना पड़ता है तैयार नहीं करने के बाद काटने के काटने के बाद उसको हो गया फ़िर अपने हाथ से काटना पड़ता है काटने के बाद उसको मुट्ठी बाँधना पड़ता है छोटा छोटा छोटा छोटा मुट्ठी बाँधकर तो उसको लेकर ट्रैक्टर पर लोड लेकर कर ले जाना पड़ता है घर पर घर पर ले जाने के बाद उसको हम लोग चौकी रखकर चौकी पर पीटते हैं पीटने के बाद बढ़िया से फ़िर पीट पीटा हो जाता हैं तो उसके बाद उसको बनिया से बोलते हैं तोलने के बाद पँखा लगाकर उसको उड़ाना पड़ता हैं उड़ाने के बाद उसके बाद बनिया से उड़ा उड़ा कर तब बोरा में कस देना पड़ता है कसने के बाद तब साइत के रख देते हैं रख देने के बाद हो गया इस आलू की खेती करने के लिए आलू की खेती करने में आपको पहले तो दो तीन चांस जुतवाना पड़ेगा खेत को जुतवाने के बाद उसमें आपको लाकर दो तीन आइटम का खाद लाकर डालना पड़ेगा डालने के बाद आलू चिन्ह पार कर दायरेर पार कर उसमें बिछाकर माटी चढ़ाना पड़ेगा चढ़ाने के बाद पानी देना पड़ता है पंद्रह बीस दिन के बाद पानी देने के बाद फ़िर छोड़ देना कुछ दिन के बाद उसके बाद उसमें मकई ठोक देना हैं मकई लेकर मकई ठोक देकर उसको छोड़ देना है तो हो गया आलू तैयार हो जाने के बाद उसमें से आलू निकाल लेते हैं आलू निकालकर मकई के जड़ पर मकई के जड़ पर माटी चढ़ा देते हैं चढ़ाने के बाद जड़ में थोड़ा थोड़ा सा ऑडिया खाद देना पड़ता है देने के बाद हो गया इसका कट कर उसके बाद फ़िर खाद देकर पानी देना पड़ता है कुछ दिन के बाद हरियाली आई की नहीं देखना पड़ता हैं फ़िर ऊपर से खाद छिड़कना पड़ता है ओड़िया खाद लेकर ऐसा हो गया अब सरसों का खेती कीजिएगा तो सरसों का खेती भी कर सकते हैं सरसों की खेती करने के लिए आप कल सरसों ले बीज लेकर बीज खेत में छींटकर उसको जुतवा सकते हैं जुतवाने के बाद छोड़ दे फ़िर दो चांस करवाकर छोड़ दीजिएगा यह सब हो गया कुछ दिन के बाद देखिएगा जाकर बीज फ़िर निकल गया होगा तो उसमें पानी देना पड़ता है पानी देने के बाद छोड़ देना उसमें से खाद आना ही पड़ता है कुछ दिन के बाद आकर देखिए कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसमें उड़िया खाद छिड़कना पड़ता है हो गया जैसा गेहूँ का खेती करते हैं तो गेहूँ का खेती करने में आप देखिए पहले ट्रैक्टर लाकर उसको कल जुतवाना पड़ता हैं खेत को जुतवाने के बाद फ़िर एक टोटर वेटर चार्ज करवाना पड़ता हैं कराने के बाद बीज छींटना पड़ता है बीज छींटने के बाद पंद्रह बीस दिन के बाद उसमें पानी देना पड़ता हैं पानी देने के बाद हो गया पानी देने के बाद कुछ दिन के बाद रूखा हो गया दरयाई खेत जैसे कि खेत में डालेंगे गीला नहीं रहेगा तो उसमें जाकर उरिया खाद लाकर लाकर तब छींटना पड़ेगा छींटकर तब छो छोड़ देंगे कुछ दिन के बाद कुछ दिन के बाद छोड़कर फ़िर देख के महीने के बाद फ़िर देखेंगे फ़िर उगा की नहीं फ़िर एक पानी देना पड़ता है पानी देने के बाद फ़िर कुछ दिन रूखा हो जाएगा तब उरिया खाद लाकर छींटेंगे अगर सूख गए तब देखेंगे सूख गए तो हम लोग उसको काढ़ देंगे काटकर दो तीन दिन छोड़ देंगे दो तीन दिन छोड़ने के बाद उसको फ़िर एक ठन उरिया करेंगे तब मसीन लाएँगे मसीन में उसको डालकर पूरा उसका जेर रेजा अलग करेंगे उसमें के गेहूँ अलग करेंगे निकालकर तो सकड़कर फ़िर बोरा में कसकर रूम पर ले जाना पड़ता हैं घर पर घर पर ले जाने के बाद फ़िर उसका ज़हर होता है जो उसको ले जाते हैं हम लोग घर ही पर ले जाते हैं